सोसल मीडिया में पहले टेक्नोलजी में पहले था कि हाथ से सारा चीज लोग करते थे इतना मसीन का उपयोग नहीं था अब ज़्यादातर लोग मसीन से उपयोग करते हैं पहले तो वैसे इतना हाथ से बनाया हुआ जैसे कपड़े बुनते थे तो हाथ से बुनते थे अभी तो मसीन से बुनाया जाता है वैसे टेक्नोजी में मसीन से सारा चीज कर रहा है पहले हाथ से कर गेहूँ काटते थे धान काटते थे गेहूँ में सब चीज अब तो मसीन से ही सारा काम हो रहा है देखते हैं मसीन ही सब चीज करते हैं मसीन से ही सारा चीज हो रहा है पहले हाथ से आटा चक्की काता जाता था अब तो हाँ मसीन से ही किया जाता उसमें भी पहले तेल से कि डीजल में पेट्रोल पर करता था अब तो बिजली से ही किया जाता है पहले के जैसा अब बदलाव बहुत है मोबाइल में भी जैसे सारा चीज लोग चलाते हैं फेसबुक से देखते हैं फोटो वीडियोगराफी मोबाइल पर सारा बैठे बैठे ही सारा दुनिया का सारा चीज देख लेते हैं कहाँ क्या कौन चीज हो रहा है क्या आज होगा क्या नहीं होगा क्या हो रहा है सारा चीज सब चीज पता रहता है मोबाइल से ही सारा चीज का रिकॉर्ड सब कुछ जान जाते हैं मोबाइल पर ही पहले मसीन से ही किया जाता है जो मोबाइल पड़ ही फोन पे ओ चलाते हैं गूगलपे चलाते हैं मिडिया वाला भी कोई दोस्त ऊस्त से अच्छा है तो ऊ सबके बारे में भी सारा सम्पर्क कर दिया जाता है सब पहले ताकि से इतना लोग आदमी को जागरुक नहीं था जागरुक अब तो सारा जागरुक हो गए हैं जागरुक के कारण ही सारा चीज बदलाव हुआ है पहले उतना आदमी में गरीबी का भी कारण था जो कि इतना नहीं दे पाते थे अब तो सारा चीज का सुलभ है सुविधा है मसीन से सारा काम जो भी करना है मसीन से ही किया जाता है पहले तो उतना नहीं था जान मसीन से अपना जैसा भी खेतिए करते हैं आदमी तो ट्रैक्टर है सबसे करते हैं आसपास बातचीत करने के बदले भी किया जाता है सोसल मीडिया पर भी यही सब है कि उससे सारा चीज किया कर लिया जाता है और मसीन से द्वारा ही अपना सारा काम करते हैं हम मसीन पर ही सब कुछ होता है मोबाइल से